ऐसी कई भारतीय कला शैलियाँ हैं जो खत्म होती जा रही हैं और उन्हें संरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यकता है इनमें मुख्यत हैं संगीत कला वास्तु कला चित्र कला कविता तथा मूर्ति कला ये शैलियाँ वर्तमान में खत्म होती जा रही हैं इन्हें हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है यह कठिन तपस्या है साधना है इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इन्द्रधनुषी आत्मा से स्वप्नविचारों को साकार रूप देते हैं कला एक ए ऐसी शक्ति होती है जिससे लोगों को संकीर्ण सीमााओं से ऊपर उठकर उसे ऐसे ऊँचे स्थान पर पहुँचा दे जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है हमारे भारतीय कला शैलियाँ जो मुख्यत है गायन शैली वर्तमान में यह खत्म होती जा रही है क्योंकि गायन की ओर इस समय बहुत कम रुझान है